आसामनि सुबुंफोरा गावसोरनि जानाय समफोरखौ ओरैबादि बारहोयो जेरै जोंहा दैज्लां बोथोर फैयोब्ला ना हमनाय एबा ना सारनाय अखा बोथोर समावहाय आरो गोलोम बोथोर सम जेब्ला सान्दुं दुङो दैज्लां बोथोरनि समाव अब्ला जों बिफां सायाफोराव जिरायनानै मानसि ज' ज' सावरायलायो आरो फिथाइ सामथाइ जायो लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'सा माखासेफोर दङ' बिसोरो गामि गामिनि गथ'साफोरा जे रखम दैसा फिसाफोराव दुगैनानै टाइम वेस्ट खालामो एबा टाइमफोखौ बारहोयो आरो मोजां मोनो आरो इसे सेंग्रा देरफुनाय गथ'फोर फोथारफोराव जोंहा सम मोनोब्ला क्रिकेट गेलेयो एबा फुटबल गेलेयो बेफोरजों समफोरखौ बारहोयो आरो माखासे एरखम सुबुंबो दं आसामनि सुबुंफोरा जेनेबा राइजोनि जोंनि सुबुंफोरा जेखाइ खबाइ हेबो एबा जोंहा बिभिन्न' सोरबा जे बानायो आखाइजों जिरायनानै ओरैनो थाया जा हायो बेखौ नाजायो मावनो थाखाय आरो खायसे एरैबो सुबुं दं जोंहा जेरखम माइ हानायनि बोथोर फैयो माइ हानाय बोथोरफोराव जों खायसे माखासे मानसिफोरा माइ हाहैयो आरो खायसे एन्जर जावनो मोजां मोनो एबा बिभिन्न' जायगायाव थांनानै ना बोननाय बेफोर बुस्थुखौ जों नुनो मोनो आरो आसामाव बांसिनानो ना बोननाय एबा ना सारनायखौ जोङो समफोरखौ बारहोनाय जायो